नमस्कार साहब पलोपर्टी डीलर साहब बोल रहे हो भाई साहब तो हमें पलोट खरीदना था एक मकान में हो तो मकान बना हुआ है या फिर पलोट देखना है कौनसे एरिया में मिलेगा मूरी हाउसिंग बोर्ड में हमें विवेक विहार में हो तो विवेक विहार में प्लोट हो तो प्लोट दिखा देना मकान बना हुआ तो मकान दिखा देना बना हुआ है दिखा देना हमें पच्चीस पचास हो तो अच्छा है और जिसमें मकान बने बनाएं हों तो वो सही रहेगा उसमें मकान में मकान में दो कमरे बने होने चाहिए और लैट्रीन बाथरूम किचन वा वास्तु अनुसार मकान बना होना चाहिए लगभग वास्तु अनुसार हाँ कंप्लीट बना हुआ चाहिए तो विवेक विहार में दिखा दोगे पचीस पचास का या फिर तीस पचास का हो तो भी चलेगा तीस पचास में तीस पचास बना बनाया होगा तो तीस पचास ले लेंगे और प्लोट की क्या रेट है वहाँ पर अच्छा और एक तो भंडारी नगर में भंडारी नगर में कितने में मिल जाएगा ना भंडारी नगर में बना बनाया मिल जाता है प्लोट तो भंडारी नगर में दिखा देना पैंतालिस लाख तीस साठ का तीस पचास का है अच्छा तीस पचास का पचास पैंतालिस लाख में और मकान बनाया हो तो या फिर छोटा देख लो या साइज़ में थोड़ा छोटा देख लो ये सब पेमेंट इतना ज़्यादा हो जाएगा छोटा प्लोट देखो ये तो बहुत ज़्यादा पेमेंट है हाँ भंडारी नगर में छोटी साइज़ है देख लो बीस पैंतालिस पे चलेगा क कम पेमेंट में हो जाएगा काम बीस बत्तीस का अच्छा बीस बत्तीस का है तो फिर इसमें क्या क्या बने हुए हैं अच्छा बीस पर तो ये तो छोटा पड़ेगा उनको बीस पैंतालिस का बता देना या बीस पच्चीस पचास का दिखा देना ठीक है न सर इससे बड़े या फिर प्लोट दिखा देना आपको बना बनाया छोटा पड़ेगा तो प्लोट दिखा देना में पचीस पचास का कब दिखा दोगे ये ये दिखा दो कितने तारीख को मुझे दो दिन में दिखा देना ठीक है ठीक है दो दिन में ओके ठीक है ठीक सर